جی ہاں میں کر سکتی ہوں ٹرین ایک ریل گاڑی ہوتی ہے جو لوہے کے پٹریوں پر چلتی ہے اس کا ایک انجن ہوتا ہے اسے چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کئی ڈبّے ہوتے ہیں جہاں سواریاں بیٹھ سکتی ہیں کوچ بھی ہوتا ہے ٹرین مختلف مقامات کے درمیان چلتی ہے اکثر لمبے فاصلے طے کرتی ہے وہ مسافر اور سامان دونوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے کچھ ٹرینیں صرف شہروں کے درمیان چلتی ہے جب کہ کچھ ٹرین کے درمیان بھی چلتی ہے کچھ ملکوں کے درمیان بھی چلتی ہیں ٹرینوں میں اکثر مختلف قسم کے ڈبّے ہوتے ہیں جیسے کہ فسٹ کلاس سیکنڈ کلاس اور اکنامک کلاس جہاں سواریاں اپنی سہولیت کے مطابق سفر کر سکتی ہیں ٹرین کا ایک سفر عام طور پر سستا اور آرام دہ سمجھا جاتا ہے یہ دیگر سفری ذرائع جیسے کہ بس یا ہوائی جہاز کے مقابلے میں زیادہ سامان لے جا سکتی ہیں اور زیادہ تعداد میں لوگوں کو ایک ساتھ سفر کی سہولیت فراہم کرتی ہیں ٹرین کے مختلف اقسام ہوتے ہیں جن میں یہ مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان میں عام طور پر مختلف کلاس کی سہولیات ہوتی ہیں مال گاڑیاں ہوتی ہیں یہ سامان اور کارگو کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان میں عام طور پر کینٹرس اور دیگر سامان لے جایا جاتا ہے یہ ٹرینیں زیادہ رفتار سے چلتی ہیں تیز رفتار ٹرینیں اور عام طور پر لمبے فاصلے جلدی طے کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں مثال کے طور پر شینکانسن جاپان اور بلٹ ٹرین چین یہ ٹرینیں شہروں کے اندر یا قریب کے علاقوں میں سفر کرتی ہیں مقامی ٹرینیں اور مختصر فاصلے طے کرتی ہیں سب وے یا میٹرو ٹرینیں یہ ٹرینیں زیرِ زمین یا شہر کے اندر چلتی ہیں اور شہری علاقوں میں عوامی نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتی ہیں ٹرینوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے